हमरा आरके हमरा आरके जइए पढ़य लए दोस्त अरके साथ तऽ ओसभ कोनो कोनो गप्प कहय ने चुटकुलावला गप्प तऽ हँसी लागि जाइ हमहुँ कोनो कोनो गप्प कहियै ने तऽ ओकरा हँसी लागि जाइ रहय फेर हमरा आरके खेलऽ लागियै इसकुल जाके तऽ ओहूमे हँसी लागि जाइ रहय फेर हमरा आरके गेलियै इसकुल चलि जाइए पढ़य खातिर लए ओकर बाद की कहय छै ओनोसँ घर आबियै ने तऽ कोनो कोनो गप्प कहैत रहय ने तऽ हमरा नीक लागय हँसी लागय रहय अच्छा लागय रहय फेर हमरा आरके बच्चामे खूब मस्ती करय रहियै खूब खेलय रहियइ सभ मिलके खेलय रहियै नीक लागय रहय खेल खेलयमे अच्छा लागय रहय सभ मिलके हमरा आरके फेर की कहय छै कोनो कोनो गप्प ऐसन होइ चुटकुलावला गप्प बोलि देलक तऽ नीक लागय रहय कोनो चीज टी वी मे चुटकुला सभ होइ छै ने सुनयमे अच्छा लागय छै देखयमे अच्छा लागय छै हमरा हँसी लागि जाइ छै बेसी बच्चावला देखयमे नीक लागय छै हमरा बच्चा सभ जे देखय छै ने चुटकुला नीक लागय छै देखयमे गुड्डा गुड्डीवला ओ खेलय छै ने अच्छा लागय छै देखयमे हमरा बड़ नीक लागय छै खूब हँसी लागऽ लागय छै ओइ खातिर हम खूब हँसऽ लागय छियै देखयमे सुनयमे अच्छा लागय छै बढ़िआँ लागय छै सभके सङ्ग रहय छै ने नीक लागय छै खेलैयोमे सभ मिलके खेलैत रहय छियै हमरा आरके खेल खेलाइत रहय छियै हमे गुड्डा गुड्डीवला नीक लागय छै उपरसँ चुटकुला कोनो कोनो गप्प कहि दै छै ने हँसीवला तऽ सुनयमे नीक लागय छै बढ़िआँ लागय छै उहो कहि दै छै हमहुँओ कहि दै छियै आओर नीक लागय छै सुनयमे सभसँ अच्छा लागय छै सुनयमे बढ़िआँ लागय छै सुनयमे नीक लागय छै हँसी खूब लागय छै बढ़िआँ लागय छै तब की कहय छै तब हमरा आरके सभ दोस्त सभके सङ्गमे खेललियै कूदियै खेलयमे नीक लागय छै खेलो खेलमे अच्छा लागय छै पढ़ैयोमे नीक लागय रहय पढ़बो करियै ओकरबाद खेलओ खेलओके नीक लागय छै खेलबो करियै लड़बो करियै झगड़बो करियै हँसबो करियै बोलबो करियै नीक लागय रहय सभकिछु करयमे नीक लागय रहय बढ़िआँ लागय रहय नीक लागय खूब बढ़िआँ लागय रहय हमरा आरके दोस्त अरके साथमे खेललियै घुमियै फिरियै खाइए पिबियै नीक लागय रहय सभ किछुमे अच्छा लागय रहय खेलओ खेलिये रहय नीक लागय रहय सभ एकजुट रहय ने नीक लागय बढ़िआँ लागय रहय सभ दोस्तके सङ्ग जाइए घुमय फिरय खातिर नीक लागय रहय मन्दिर चलि जाइए घुमय खातिर पहाड़ चलि जाइए कतहु घुमय खातिर बढ़िआँ लागय रहय घुमय फिरयमे बहुत नीक लागय रहय ओसभ कोनो कोनो गप्प कहि दै ने हँसीवला तऽ नीक लागय रहय हँसयमे हमहुँ कोनो कोनो गप्प कहियइ तऽ हँसी लागय रहय हँसबो करय बोलबो करय नीक लागय रहय हँसय बोलयमे अच्छा लागय छै बहुत बढ़िआँ लागय छै बहुत सुन्दर लागय छै हँसय बोलयमे नीक लागय छै बहुत नीक लागय रहय